हँ हमरा पालतू जानवर नीक लागै छै हमरा पास कुत्ता छै हमरा ई कुत्तासँ बहुत लगाव छै आओर हमरा पालतू जानवर कुत्ता ही छै पालतू जानवर कुत्ता ही छै आओर कुत्ता सबसँ जानवर से सब सब जानवरसँ वफादार होइ छथि होइ छै इहे लए हमरा कुत्ता पसन्द छै आओर हम शुरूसँ कुत्ता रखै छी कुत्ता हमरा बड़ा नीक लागै छथि आओर कुत्ता जो छथिन उ सबकुछ